कनि फूलके मज कहूँ गेलहुँ अएलहुँ नहि तऽ केलहुँ एहिके थलिआ देलहुँ खूब बढ़िआँसँ थल्ला थलिआकऽ चारूकात ओहिमे से पानि पुष्टसँ धऽ देलहुँ पुष्टसँ पानि धऽ देलहुँ आओर सब पौधाके जड़ि सबमे अथी अरहुल फूलके पौधामे अथीके पौधामे गेन्दा फूलके पौधामे मिरचैआ अरहुलके लगेने छी ओहिमे पौधामे सबमे पौधा सबमे पुष्टसँ पानि धऽ देलहुँ थलिआकऽ कोरिआकऽ धेलहुँ खूब ओहिके सजमैनमे थलिआ देलहुँ थल्ला थलिआकऽ ओहिमे बकरी सबके नेड़ी सब धऽ देलहुँ थलिआकऽ पानि दैत रहलहुँ पानि पटाकऽ खूब बढ़िआँसँ ओहिके सजाकऽ रखलहुँ पानिमे चारूकातसँ बान्हि छेकिकऽ आओर ओ धऽ देलहुँ थलिआकऽ पानिके धऽ कऽ आओर पानि पुष्टसँ धऽ देलहुँ तऽ ओ अपन से चारि दिन पाँच दिन जे दिन रहलहुँ तऽ ओहिमे कनि हलगर रहल खूब पुष्टसँ धऽ देलहुँ पानि घेउरासबके पौधासब रोपलहुँ तऽ ओहूमे पुष्टसँ पानि देलहुँ आओर पानि दऽ कऽ थलिआकऽ आओर पानि धऽ कऽ ओहिमे एखन बकरीके नेड़ी तेड़ी गोबर तोबर धऽ देलहुँ ओहिमे पौधामे उन्नति ज्यादा केलक समय ओ सब कऽ देलहुँ घ्यु घ्यू सजमैनमे घेउरामे भाटासबके सब पौधा सबके कोरिअबैत रहलहुँ एहिपर पानि दैत रहलहुँ साँझ भिनसर आओर पौधापर जे कहूँ जाइके रहल तऽ केलहुँ पौधाके थलिआकऽ ओहिमे पुष्टसँ पानि धऽ देलहुँ पानि धऽ कऽ आओर ओहिके थ अथी कऽ देलहुँ तऽ दुइ चारि दिन रहल ओहिमे पानि नीक हाल रहल हाल रहल तऽ ओहिसँ ओकरा अपन पौधासब नहि सुखल नहि किछु भेल सबकिछुके पौधा हम लगेने छी ओहिसब पौधासब खूब बढ़िआँ उन्नति करैए सब केराके गाछ्मे पानि लऽ कऽ दैत रहलहुँ ब सबदिन बरमहल सब धऽ देलहुँ कहूँ जाइके रहल तऽ ओहिमे दुइ चारि बाल्टी उझिल देलहुँ दुइ बाल्टी चारि बाल्टी उझिल देलहुँ पौधामे से धऽ देलहुँ ताहिके बाद अथी अइ पपीताके गाछ अइ ओहिपर एक बाल्टी पानि लऽ कऽ धऽ देलहुँ जे फसिलसब लगेने छी बगीचामे ओहिसबमे से धऽ दै छिए कतहु गेलहुँ अएलहुँ तऽ सब पौधा सुखाइए नहि बढ़िआँसँ रहैए आओर सबमे जे चीज लगबै छी से खूब बढ़िआँसँ पौधा भऽ जाइए तऽ पौधासब बढ़िआँ उन्नति करैए ताहिके बाद आओर भऽ गेलै